میں جس جگہ پر رہتا ہوں یہاں پر قدرتی ماحول بہت زیادہ فراہم ہے اسی طریقے جو ہے پارکس وغیرہ پائے جاتے ہیں تھوڑی دوری کے فاصلے پر دریا بھی ہے پہاڑ بھی ہیں مثلاً بنارس اور چندولی مرزا پور وغیرہ وغیرہ یہاں بڑی اچھی قدرتی فضا ہے قدرتی ماحول ہے جو گھومنے کے لائق ہیں ہاں میں جہاں پر رہتا ہوں اس کے اطراف میں مجھے کبھی ہرن بھی دیکھنے کو ملتے ہیں اور کبھی نیل گائے بھی اور کبھی مور بھی اس طرح کے بہت اچھے اور قدرتی مخلوق اللہ اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق نظر آتی ہے اور اس طرح سے لوگ یہاں اچھا ماحول میں رہتے بھی ہیں اور کہا جا سکتا ہے یہاں پر بہت زیادہ پھولوں اور گنے وغیرہ کی بظاہر اس کے باغات نظر آتے ہیں اور گنے وغیرہ کی کھیتیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں تو یہاں پر جو قدرتی درخت یا پودے میں کہا جائے تو وہ گنے کی کھیتی بہت زیادہ ہے وغیرہ